मां बाइक ते जाम घुमंदो आहियां जीअं कि मां महाबलेशवर वियो आहियां लोनावला वियो आहियां माथेरान वियो आहियां खंडाला वियो आहियां ऐं मां अॻियां बि वञण लाइ सोचीदुमि जीअं कि मनाली लेह लदाख़ दिल्ली हे सभु जो आहिनिॿारहां ॿारहां पंदरहं पंदरहं किलाकनि जी राईडू आहिनि पर मां बाइक हलाइंदड़ु आहियां त मूंखे आदत आहे त मां बारहां बारहां पंद्रहं पंद्रहं किलाकनि जी राइडू करण में मूंखे मज़ो ईंदो आहे ऐं ही सभु राइडू मां सेफ्टी प्रिकॉशंस खणी करे जीअं कि हेल्मेट पाए करे हथु में गिलब्स पेर में गिलब्स पाए करे सभु पूरी कंदुमि